हैलो अंजी साढ़े इ'त्थें साढ़े ध्यार साढ़े ध्यार इ'त्थें बड़े बड़े मनाए जंदे न जि'यां साढ़े इ'त्थें मशहूर साढ़े फेस्टिवल न जेह्के प्यारे साढ़े अच्छे अच्छे फेस्टिवल न जि'यां दिवाली होई रक्षा बंधन होई होली होई अं करवाचौथ होई सारे होंदे न जि'यां दिवाली गी लोक मनांदे साफ सफाई सफाई करदे न साफ सफाइयां ते अपने घर पैह्लें शूरू करूउदे करना ते जि'यां भांडा शांडा धन धरोस्ती होंदी पैह्लें भांडा लैंदे फिर ओह्दे बाद दिवाली आंदी ते इ'यां गै पटाके शटाके लोग लैआंदे ते दिये शिये लेआंदे कन्नै पूजा बी करदे लोक महालक्षमी दी ते गणेश दी सरस्वती माता दी मतलब कि पूजा करदे ते रातीं लोक इ'त्थें इ'न्ना बम्ब पटाके ठोआलदे अच्छे अच्छे पकवान बनांदे न ते मिठाइयां पकवान इक दूऐं बी दिंदे न ते होर इक दूऐं बी दिंदे न ते बड़ा कुछ बनांदे शनांदे ते अच्छी करदे दिवाली एह्दे कन्नै केह् होंदे घरै दी बी सफाई होई जंदी कन्नै ते हून होली ऐ ते होली गी लोक रंग शंग पांदे न होली रंग शंग पांदे न ते इक दूऐ रंग सुट्टदे पांदे पानी सुट्टदे अज्ज कल ते लोक अण्डे सुट्टा दे न ते एह् बड़ा गलत ऐ एह्दे कन्नै केह् होंदा ओह् भलेआं झमकी जंदी जेह्का अण्डा ऐ नेईं कोई खंदा ते नेईं कोई होर उं'दे उप्पर बी लोग सुट्टी ओड़दे ते रक्षा बंधन एह् ऐ कि भैनें भ्राएं दा ध्यार ऐ ते ओह् भैनां आंदियां कन्नै सोह्रे दा बी आंदिया कोई कोआरियां औंदियां सोह्रे दा बी आंदियां शैल बनी शनियै ते ओह् केह् करदियां भ्रावें गी रखड़ियां बनदियां न ते करवाचौथी बी होंदी इक साढ़ा ध्यार बी ऐ बड़ा ते ओह् अपने मरहाजै आस्तै लाड़ियां रखदियां न ओह् पूजा पूजा करदियां न ते क्रिसमस लोह्ड़ी ते एह् लोह्ड़िये ई लोक रियोडियां साढ़े ओह् करदे हार शार मनांदे कोई नमां ब्याह् होए दा होऐ मुड़ा होए दा होऐ कोई बच्चा होए दा होऐ उं'दे उप्पर पांदे ते अग्ग बालियै लोक अरग दिंदे ते रातीं बेल्लै ते एह् साढ़े क्रिसमस बी हिंदू लोक बी मनांदे न ते क्रिसमस च बी पैह्ले झांकियां निकलदियां अद्धी अद्धी राती फिर ओह् क्रिसमस बी जेह्के लोक बड़े शैल कन्नै मनांदे